सत जुलाई उणिवीह सौ उणानवे सत्रहां मार्च उणिवीह सौ चोरानवे छवीह अप्रैल ॿ हज़ार सत्रहां पंजवीह जून ॿ हज़ार पंद्रहां ॿावीह अक्टूबर ॿ हज़ार चोॾहां